हमसभ ई प्रयास कऽ रहल छी जे सामाजिक उत्थान कोना होइ हरेक व्यक्ति अपन परिवारके नीक सँ नीक समझै हुनकामे ई चेतना आनैके प्रयास करब जे अहाँके माँ अहाँके पिता अहाँके अग्रज अहाँके लेल की की कऽ कऽ एहि उम्र तक पहुँचेलथि हुनका लेल अहाँके की योगदान रहत अहाँके की अहम् भुमिका अछि एहि लेल हम समस्त नवयुवकसँ आग्रह कऽ रहल छी जे अपन परिवारक लेल अपन दायित्वके समझू बुझू आ देशक नाम रौशन करु एहिसँ देशक भविष्य सेहो बनत आ प्रयास रहत जे हमर परिवार सुदृढ़ भऽ जाए एहिसँ राज्य सुदृढ़ हेतै